ایک بار کی بات ہے میرے گھر میں ایک تقریب کے موقع پر مجھے ایک بڑے جماعت کے لیے یا ایک بڑے گروپ کے لیے کھانا پکانا پڑا تھا اور اس میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا کیوں کہ میں بہت کمزور تھی اور میں زیادہ تجربہ کار نہیں تھی لیکن سب لوگ مشغول تھے صرف میں ہی خالی تھی تو مجھے یہ کام سونپا گیا کہ پوری جماعت کا کھانا آپ کو ہی بنانا ہے تو میں اس کام میں جٹ گئی اس کی میری مدد کے لیے میری دونوں بہنیں بھی تھیں لیکن مجھے بہت مشکل ہوئی کیوں کہ تقریب بیس پچیس یا تیس آدمیوں کا کھانا بنانا تھا اور جتنی جلدی ہو سکے اتنی ہی جلدی ہمیں کھانا بنا کر کے تیار رکھنا تھا اس میں مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو بنانا تھا جیسے کہ مجھے بریانی بنانی تھی قورمہ بنانا تھا اور چپاتی روٹیاں بھی بنانی تھی اور اس کے علاوہ سلاد تیار کرنے تھے کچھ میٹھے بھی میں بھی بہت سارے آیٹم تھے جن کو مجھے تیار کرنا تھا تو اس تو وہ دن میرے لیے بہت یادگار رہا کہ میں اتنے آدمیوں کا کھانا میں نے خود بنا لیا اور اس کے لیے میری تعریف بھی بہت زیادہ ہوئی کہ بہت آسانی سے یہ کام کر دیتی ہوں جب کہ میں اس دن تھکان سے چور ہو گئی تھی